में हून पुच्छे दा इत्थें ते असेंगी नमें जेनरेशन ते परानी जेनरेशन दे बारे च केह् क अं'ऊ बीह् पंजी साल बीह् बाई साल तां बंद हा ते असेंगी ते बड़ा किश भुलाए जिंदगी च फेस करना पौंदा जां जिसदी बजह कन्नै असें निक्कें दी बी सुनना पौंदी ऐ ते बड्डें दी बी सुननी होंदी ऐ निक्का किश आखदा ऐ ते बड्डा किश आखदा ते असें दौनीं दी सुनना पौंदी ऐ ते करनी अपने गै होंदी ऐ इस्सै दी बजह कन्नै असें निक्कें दी बी सुनना पौंदी निक्का बड़ा चिर रेहा ते उसी उसी दबाई बी छोड़ने आं पर बड्डा जेह् तक्कर ऐ उसी समझाना पौंदा ऐ ते उसी समझाइयै गै गल्ल बनदी ऐ ते समझाने दे परैंत्त बी अगर नेईं समझै तां उसी फ्ही द'ऊं सट्टां बी रक्खना पौंदियां न ते सुट्टने दे बाद बी नेईं समझै फ्ही केह् करना ते चीज़ दबाना ते पौंदी ऐ ते निक्का बड़ा तौल गै ते निक्का बड़ी गै जिद्द करदा ते अज्ज दे टैम च निक्के ते बड्डे कन्नै बड्डे दी सोच नेईं मिलदी ऐ ते निक्का किश आक्खदा बड्डा किश आखदा न्यू जेह्ड़ी अज्ज दी जेनरेशन ऐ ओह् किश जेह्ड़ी परानी जेनरेशन ऐ पराने टैम दे लोक न ओह् किश आखदे ते पराने दी सोच जेह्ड़ी ओह् परानी ऐ ते नमें न जेह्ड़े ओह् अज्ज दा जमाना दिक्खियै चलदे न ते इस करी असें बी उस्सै स्हाबै कन्नै चलना पौंदा ऐ ते असेंगी नमें कन्नै बी चलना पौंदा ऐ ते पराने कन्नै बी चलना पौंदा ऐ असेंगी ते एह्दा मतलब एह् ऐ की असेंगी मध्यम मध्यम तरीकै कन्नै चलना पौंदा ऐ बश्कार चलना पौंदा ऐ ते इ'यां करियै गै असेंगी पराने समें दी पराने लोकें कन्नै बी सेआने लोकें कन्नै बी निपटना पौंदा ऐ ते नमें निक्कें जागतें कन्नै बी निपटना पौंदा ऐ जेह्ड़े नमें लोक न उ'नें ते साढ़े अग्गें पिच्छें जि'न्ने बी हैन साढ़े अच्छा धन्नबाद